हलो पूनम कहिड़ो हालु अथई छा पई करीं घर में सभु ठीकु अथई मां बि हिते ठीकु आहियां मूंखे हिकु ख़शखबरी तोखे ॿुधाइणी आहे त मूंखे हिकु विदेशी कंपनी में सुठी नौकिरी मिली आहे इन करे पासपोर्ट ते मूंखे विज़ा लॻाइणी आहे इन करे मां कार्यालय में अपोंइटमेंट वठी विज़ा लॻाइण वेंदमि